ہیلو السلام علیکم کیا یہ ہم سیمانچل فرنی فرنیچر والے سے بات کر رہے ہیں جی ہمیں کچھ فرنیچرس جیسے پلنگ ہوا خریدنی تھی اور بھی جیسے صوفہ وغیرہ یہ خریدنی تھی ہمیں

جیسے مثال کے طور پہ آپ جو مہاراجا پلنگ کے جو بنواتے ہیں اس میں جو ان کی اس کو پوا جو بولتے ہیں نا وہ کس لڑکی لکڑی کی ہوتی ہے میں آپ کا نمبر ہاں بات یہ ہے کہ میرا ایک دوست تھا اس کی بہن کی شادی ہوئی تھی قبل دس سال پہلے تو انہوں نے بھی آپ ہی کی دکان سے سامان اٹھایا تھا تو میں نے اس سے رابطہ کیا کہ مجھے میرے گھر میں بھی شادی ہے تو اس نے بتایا کہ ایک دکان والا سیمانچل فرنیچر کی اس کے یہاں سامان اچھا ہے تو میں نے بھی انہیں سے نمبر لے کے آپ کو کال کیا جی جی جی

جی جی

جی

جی مجھے صوفہ کی بھی ضرورت تھی وہ کیسے ان کا پرائز کیا ہے دو لاکھ بہت زیادہ روپیہ ہو گیا

یہ ابھی یہ دکان کس جگہ واقع ہے سیمانچل فرنیچر

جی کس جگہ پہ لائن بازار کے پاس کیا جی جی

ٹھیک ہے وعلیکم السلام